साढ़ै स्कूल दे हैन व जागत बचैरे केईं बड़े परेशान होंदे कैंह् के अस डोगरी बोलने ते जागतें बचैरे गी नेईं नेईं हिन्दी औंदी गलांदे हिन्दी च गल्ल करो उ'नें बचैरें जागतें गी बड़ी परेशानी बनदी ऐ उ'नेंगी अस ते आखने आं कि जरूर कोई पंजमीं तक कोई बी ऐसा मास्टर होऐ कि जेह्का बचैरा उ'नेंगी डोगरी बी पड़ाऽ जादा सारें शा जादा एह् ते बड़ी परेशानी लगदी ऐ असेंगी होर केइयें स्कूलें मास्टर औंदे ते दस्सना कक्ख निं छड़ा अपनै उ'ऐ नंबर बनाई ओड़ने नकलां कीतियां ते बस जागत पास करी ओड़े ओह् उ'नें गी साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ओह् ते औंदी हिन्दी पढ़ाओ निं तुस तां बचैरे कुत्थूं दा बोलन ओह् एह् असेंगी बड़ा बड़ी बड़ी हद्द दी परेशानी ऐ स्कूल ते हैन व पढ़ोदां नेईं बचैरें जागतें ते अस एह् गलान्ने आं कि कुतै मास्टर होर होन मते होन स्कूलें तां तां खरी गल्ल ऐ कोई मास्टर निं साढ़ै